میں اپنے آدھار بایو میٹرک ڈیٹا کی حفاظت کے لیے کافی پریشان ہوں کیوںکہ جیسا آج کل پتا چل رہا ہے نا کافی مطلب یہ جو میٹرک ہوتی ہے ہماری انگلیوں کے نشانیں جو ہوتی ہیں ان سے کافی چیزیں ہماری ان لاک کی جا رہی ہیں کھولی جا ری ہیں جس میں ہم فنگر پرنٹ وغیرہ لگا دیتے ہیں وہ چیزیں کھولی جا رہی ہیں تو میں اسی کے لیے کافی پریشان ہوں تو اس میں کس طریقے سے ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے یہ چیزیں میں جاننا چاہتا ہوں جو ایک ہوتا ہے نا کہ ہم جو ہمارے میٹرک بایو ڈاٹا ہے آدھار کارڈ کا اسے ہم کس طریقے سے ہم بچا کے رکھ سکتے ہیں جو لوگ چرانے کے لیے بیٹھے ہیں اسے جو لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اس سے ہم کس طریقے سے حفاظت کریں میں جاننا چاہتا ہوں میں یہ مشورہ لینا چاہتا ہوں دوسرے لوگوں سے کہ اسے کیسے بچایا جائے کہ یہ دوسروں کے ہاتھ میں نہ لگے تاکہ یہ حفاظت بھی رہے اس کی حفاظت بھی رہے اور کسی کو پریشانی بھی نہ ہو اس سے کسی کی جو پرسنل چیزیں ہوتی ہیں پرائیویسی والی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ساری چیزیں سکیور رہیں حفاظت میں رہیں کوئی اس کا غلط استعمال نہ کر سکے یہ ساری چیزیں میں جاننا چاہتا ہوں اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے اس کو اس کو بچایا چائے میں اس چیز کے لیے کافی پریشان ہوں